हॅलो हॅलो येस आमी फू फुलां विकता तेंची उलयता आमचे जवान शॉप आसा

तुमकां कितले जाय पडटले क्वॉन्टिटी रोजीस आसा न्हू ते आमकां टू हंड्रेड पर के जी आसा आनीग तुका इफ म्हारग आनी किदें बीन जाय जाल्यार तें मातशें म्हारग आसा ऑक्किट्स बीन ती आमी पांचशे रुपया दिता पर जी ती तुमी आतां बल्कान घेता जाल्यार आमी डिसकावण्ट दिवपाक शकता तुमी सांगा न्हू तुमकां किदें किदें जाय तें मागीर तेजे प्रमाणें आमी डिसकावंट दिवपाक शकता

आ हा हा हय सेपरेट बरी जाय आ ही जी आमी तुमी कस्टमायज घेता पय ती आमची मातशी चड प्रायज सांगतले आनी जी नॉर्मल आसा ती आमी तुमकां नॉर्मल मार्केट प्रायजान मेळटली सो तुमी कितले जाय ते म्हाका सांग

आं आं आं मेळटली तुमकां तुमकां केन्ना जाय डेट हां

हय हय आ आं तें तुमकां मेळटलें तें आम तुका एक कॅटलॉग धाडटा न्हू तुमचो नंबर सेव केल्याकूत मागीर तितूंत तुमकां कसलेंय जाय तर सांग आमी कस्टमायज करून दिता ओके वरमालाचे टू थावजंड जातले एक हेजे सो तुमी दोनी हेजे मागीर कमी करून दिवंक शकता समज तुमी चड घेता न्हू तेका लागून आनी वॅडींग सिजन न्हू सो आमचे पॅकेजीसूय आसा आनी आमकां डिस्काउंटूय दिवपाक शकता तुमी कशें घेता त्या प्रमाणे हय हांव तुका न्हू एक नंबर धाडटा आमची वेबसायट आसतली सो तितूर तुमी सगले ते फॉर्म बी फील करा आनी तितूर घाला आपली ऑर्डर सगली आनी म्हाका सेंड कर मागीर तितूर तुका डिस्कावंट आनी पॅकेजीसाचे सगळे हांव तुका सेंड करता ना ते आमचे कडेन मेळना ते तुका आनी खंयचे हेजे कडेन बी मेळटले पूण आमचे कडेन मेळना ओके थँक्यू ओके ओके आमी घेतात पूण ते दुसरे शॉपार आसतले आमचे सो तुमी ते दुसऱ्या शॉपाक कॉन्टेक्ट करा हय हय वॉट्सॅपार धाडटा ओके थँक्यू वेलकम ओके